ہلو آپ سویگی کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں میں نے ابھی لنچ ٹائم کے لیے کھانے کا آرڈر دیا تھا جس میں میں نے چکن بریانی چکن ملائی کوفتہ ویج بریانی آلو پراٹھا اینڈ وغیرہ وغیرہ میں نے اتنی کھانے کی چیزیں آرڈر کری تھیں جس میں اب وہ مجھے کینسل کرنا ہے کیوں کہ میرے ڈاکٹر کا فون آیا ہے مجھے ہاسپٹل جانا ہے کیوں کہ ایک پیشنٹ کی حالت بہت ہی زیادہ کریٹکل ہے اس لیے مجھے حال ہی میں وہاں جانا پڑ رہا ہے اس لیے مجھے آرڈر کینسل کرنا ہے کیا آپ مجھے میرے پیسے واپس لوٹا سکتے ہیں کیوں کہ میں نے آپ کو پہلے ہی پیمنٹ کر دیا تھا اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں جانے کے لیے تو آپ مجھے میرے پیسے واپس کر دو جس سے میں وہاں جا سکوں ہاسپٹل اوکے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تھینک یو